हमर नाम मनीष नंदन झा छी हमर ई जोमटो ऐप पर हम किछु दिन पहिने आइ डी लॉगइन केने रहहुँ जेकि हम मतलब घरमे खाना नहि बनाबैके रहै तऽ ओहि कारणसॅं जे छै से मतलब कहलक होटेलसॅं खाना बनाबै लए बनाके अनै लए जे छै हम एकर यूज़ करैत रही एकर उपयोग करैत रही हम जेकि हमर ऑलरेडी अठासी पैंसठ तेरह दू सए अठाइस तऽ एहिमे की भेलय ने हमरा लग जे आइ बरहस्पतिके कारण जे छै से हमरासॅं गलतसे चिकन ऑर्डर भए गेलै ओहि कारण हम चिकन नहि चाहै छी हमरामे रसमलाई एड कयल जाउ